हमर इलकामे अर्थात हमर गाममे दू टा सांस्कृतिक समूहक लोक मुख्य रूपे रहैत छथि हिन्दू आ मुस्लिम मुदा एहि दुहूक बीच एहन सांस्कृतिक समन्वय अछि जे मुस्लिम वर्ग दुर्गा पूजा हुए वा आन कोनो पाबनि तिहार खूब आगाँ बढ़िकेँ सहयोग करैत छथि दिन राति परिश्रम करै छथि तहिना जँ मुस्लिमक पर्व अबैए मुख्यतः दाहाक पर्वमे हमरासभ देखैत छी जे बहुतो हिन्दू बच्चा खूब लाठी भँजैत ओ दाहा पर्वकेँ मनयबामे खूब पूर्ण तन्मयताक सङ्ग लागल रहैए तऽ ई जे हिन्दू मुस्लिम बीचक समन्वय से हमरासभक एहि सांस्कृतिक जे धरोहरक ई क्षेत्र ई सरिसब पाहीक जे ई क्षेत्र तकरा एक सूत्रमे बान्हि रखने अछि